दिनै जों नुनो मोन्दों गेलेमु गेलेमु गेलेनाया माने गामियारि सुबुंफोरनोहाय जे माखासे गोहोम खोख्लैनो हायो दिनै जों गेलेनायजोंहाय जोंनि समाजाव मोनसे खौसेथिखौ जों लाबोनो हायो दिनै गेलेनाया जोंनि माखासे आबहावाखौ सोलाय होनो हायो जेरै जोङो गेलेनानै जों गोबां दिनै खेला दुला गेलेनायजों जेरै जोङो फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बेटमिन्टन गेलेनाय भलिबल गेलेनाय गोबां आइजोफोरनि थाखाय खाबादि आरो दा जों नुनो मोन्दों जोंनि आइजोफोरनि फुटबल गेलेनायखौ जों नुनो मोनो दिनै बे फुटबल गेलेनायजों गावनि देहाफोरखौहाय दिनैहाय गावनि देहाफोरखौहाय मोजां लाखिनो थाखाय एबा गावनि देहाफोरखौहाय दिनै गोजोन होनो थाखाय दिनै खेला गेलेनायफ्रा जोंनि देहाफ्रावहाय मोजां दिनैहाय माने जोंनि सान्नाय हनायफोरखौबो मोजां दिनैहाय खालामनो हायो आरो जों गेलेनानै जों नुनो मोनदों दिनैहाय गोबां जोंनि गेलेगिरिफ्रा एबा स्पर्ट्स गेलेनानैहाय जों दिनैहाय मा होनो गोबां दिनै जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनो दिनै खेला गेलेनायजों स्पर्ट्स गेलेनायजों जों गोबां दिनै जोंनि इउथ्स एबा जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै गोबां दिनै आरमि फुलिसफ्राव दिनै थांनायखौ जों नुनो मोनदों गोबां साख्रिफ्राव थिसन जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंनि आइजोफ्रा दिनैहाय माखासे बोरला गावनाय दिनै जिलिद गावनाय बोरला गावनाय एबा दिनैहाय माखासे दिनैहाय बिदिनो हाइ जाम्फ लं जाम्फ बारनायफोरनि गेजेरजों जों लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि बे गेलेनायजों लोगोसे जोंनि समाजखौबो मोनसे जौगा होनाय एबा जौगाखां हारि हिसाबैहाय माने जों दिनै नुनो मोनदों जेरै जोङो बर' हिसाबै जों गोबां जोंनि लाइमोनफोरा दिनैहाय जिलिद गावनानै आरसारिखौ गेलेनानैहाय जों जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां दिनै खाबादि गेलेनायफोरजों आरो टाइख्वान्द' गेलेनाय आरो दिनै खम्फु गेलेनाय आरो गोबां बेबायदिनो गेलेनाय गेलेनायफोरजों जोंनि हारिफोरखौ जों जौगानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो दिनै माबोरै जों मुलाम्फा होयो होन्नानै जों सानोब्ला दिनै गावनि थांनानै थानायनि थाखायबो बिदि स्पर्ट्स गेलेनानै जों दिनै जोंनि न'खरखौ एबा जोंनि न'खर एबा जोंनि समाजाव दिनैहाय माने जौगाखांनो हायो गावनि न'खर देभलप जागोन आरो गावनि थाखा फैसाबो जों खामायनो हायो स्पर्ट्स गेलेनानै जेरै माखासे टाइख्व'न्द'फोर गेलेनानै एबा माखासे बेटमिन्टनफोर गेलेनानै गोबां जोंनि आइजोफ्राबो दिनै बिदिनो रां खामायनो हादों थाखा फैसाखौ दिनै आरजिनो हादों आरो गावनि न'खरखौ दिनैहाय माने देभलप खालामनो हादों आरो जोङो दिनै समाजावबो जोङो मोनसे जौगाखांनायखौ जों लाबोनो हादों दिनै जोंनि बे खेला नङाब्ला जोंनि स्पर्टस नङाब्ला जों दिनैहाय बेफोर बायदिजोंबो जों दिनैहाय गोदोसोनानै थागोन आरो जों दिनै मोनसे हारि बर' हारि हिसाबैहाय जोङो मिथिजानोब्ला जोङो दिनै हारि हिसाबै जों मिथिजानोब्ला जोङो दिनै माखासे खेला दुलाफ्राव जोङो दिनै जोङो इनभल्भ जानांगोन जेरै जोङो दिनै गोबां क्रिकेट गेलेगिरिफ्रा दिनै मिथिजायो जेरै जायफ्रा फुटबल गेलेयो बिसोर मिथिजायो गोबां दिनैहाय गोबां दिनै बिदिनो जिलिद गावनानै बोरला गावनानै आरो गोबां दिनै हाइ जाम्प लं जाम्प बारनायफ्रा दिनै मिथिजायो थिग बिदिनो जोंबो दिनै बर' हारि हिसाबै जोङो मोनसे समाजजोंहाय सिथाबफाग्रा हिसाबै बा समाजजोंहाय नांथाबना थाग्रा हिसाबै जों दिनै मानो जोंबो दिनै जोंनि समाजखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखायब्ला जों दिनै खेला दुलायाव जों थांनांगोन आरो जोङो गेलेनायाव जोंनि दिनै माने जोंनि देहानि थाखायबो मोनसे मोनसे जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय एबा जोंनि दिनै फिजिकेलखौहाय स्ट्रं खालामनो थाखाय जों गेलेनायाव थानांगोन जेरै टाइख्व'न्द'फोर गेलेयोब्ला जों दिनै माने जोंनि देहाखौ जों गोरा मोन्नो हायो आरो फुटबल गेलेयोब्ला जोंनि देहाफोरखौ जों गोरा मोन्नो हायो थिग बेबायदिनो जोंनि देहाफोरखौ मोजां लाखिनो थाखाय एबा जोंनि ब्रेनफोरखौ जोङो सखा खालामनो थाखायबो जों दिनै खेला दुलायाव जों थानांगोन दिनै खेला दुला गैयाब्ला जोंनि समाजाव दिनै खौसेथिबो फैनाय नङा आरो खौसेथियाबो जोंनि जानाय नङा बेखायनो जोङो दिनै मानो जोङो खेला दुलायाव जों थांनांगोन जेरै फुटबल होन्नानै बुङोब्ला जोंनि मस्ट जोंनि बर' हिसाबैहाय जों गोबां जोंनि बर' हारिफ्रानो जों फुटबलावहाय इन्टारेस्टेट दङ बे इन्टारेस्टेटखौ नुनानै जों दिनै बहाब्ला खेला होयोब्ला जों बे खेलाखौ जों नायनो थाखाय जों गासैबो जोंनि बर' हारिफ्रा एबा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै सम बायदि जों बे बलखौ नायनो थाखाय जों दिनै न'निफ्राय न'निफ्राय थांनानै जों दिनै नैबे फिल्दाव थांनो गोनां जायो आरो जोङो जेब्ला खेला जायो अब्ला जोंनि गोसोफ्रा जोंनि रंजाखांनाय मोनो आरो जों गोजोन्नाय मोनो बेखायनो दिनै खेलाफ्रा जोंनि थाखाय नांगौ आरो जों बे खेलाफोर थायोब्लासो जोंनि ससायथिफ्रा जों दिनै खौसेथि थानो हागोन आरो जोंनि समाजाव जों जौगाखांनो हागोन बेनिखायनो जों दिनै मा होनो स्पर्ट्सफोरखौ एबा जोंनि खेलाफोरखौ जों दिनैहाय मा होनो जों दिनैहाय जों दिनै बे खेलाफोरखौहाय जों आपग्रेद खालामनांगौ एबा जों दिनै बे खेलाफोरखौ जों बाराय होनांगौ आरो जों बे खेलाफोरखौ जों जौगा होलांनांगौ मानो होन्ना बुङोब्ला जोंनि बर' हारियाबो जों दिनै बे खेलाफोरजों मोनसे मोनसे जोंहा माने मोनसे मोनसे जोंहा सोमोन्दो दङ जेरै फुटबल होन्नानै बुङोब्ला जों बर' हारिफ्रा गोबां दिनै जोंहा खेला दुलायाव जोङो बे फुटबलआव जोङो दिनै मा होनो समखौ जों हगारो आरो जों दिनै मा होनो जों खेला दुलायाव जायफ्रा खेला दुलायाव गैया एबा स्पर्ट्साव गैया जोंनि समाजाव जोंना नायोब्ला नुनो मोनो दिनैनि दिनाव दिनैनि दिनावहाय जायफ्रा दिनै समाजावहाय थांनानै दङ जायफ्रा दिनै बे स्पर्ट्सआव गैया खेला दुलायाव गैया बिसोर जों दानि इउथ्सफोरखौ दानि लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां जोंनि इउथ्सफ्रा दिनै बेबायदि बेबायदिनो द्राक्सफ्राव गोबां जौ जुवायाव बेबायदिनो नांथाबनानै थायो बेखायनो जों दिनै मा होनो बे स्पर्टसखौहाय जों दिनै लांनाया जोंनि थाखाय जों हारि हिसाबै जोंहा गोनांथि दङ नाथाय बे स्पर्ट्सखौ जोङो दिनैहाय देभलप खालामाब्ला जोंनि उन भबिसदाव एबा जोंनि उन फिउचाराव जोंनि इउथ्स एबा जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै मा जालांगोन बेखायनो जोंनि बर' हिसाबै जोंनि समाज हिसाबै जों दिनै मा होनो बे खेलाखौ जों दिनैहाय लानांगोन एबा जोंनि बे खेलाखौ जों जौगा होलांनांगोन अब्लासो दिनै जोंनि हारियाबो जौगाखांनो हागोन आरो जोंनि हारियाबो गासैबो बुहुमाव जों मिथिजागोन जे बे मिथिजानायानो जाबाय जोंनि बे गासै गेलेनायफोरजों एबा दिनै जों नुनो मोनो गोबां दिनैहाय निग्र'फोरनि फुटबल गेलेनाय आरो गोबां दोनै जोङो गुबुन गुबुन हादोरफोरनि गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनो बिसोर माबादि दावगादों दोनै स्पर्ट्सफ्रावहाय थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फ्राबो दिनै बे स्पर्ट्सआव जों दावगानो नांगोन जोङो दावगानोब्ला जों दिनै मा होनो जों दिनै गेलेनायाव जों मैखोमै जों बाहागो लानांगोन अब्लासो जों दिनैहाय मा होनो जों देरहासार जानो हागोन हारि हिसाबै